السلام عليكم ميں نے ايک ناول منگايا تھا جب زندگى شروع ہوگى ابو يحىٰ صاحب كا ميں نے جب اسے پڑھا ہوں بہت ہى عمدہ ناول ہے اس ميں جو ابويحىٰ صاحب نے منظر ہميں كھينچا ہے قيامت كے بارے ميں وہ ايک تعريف كے لائق ہے ايسا منظرنامہ كھينچا ہے اس كے خصوصيت ہے کہ ايسا منظر ميں نے پہلے بھى كتابيں پڑھى ہيں ليكن وہ ايسا منظر انہوں نے كھينچا ہے كہ آپ بالكل ايسا تصور كريں گے كہ آپ قيامت كے اس ميں ميدان حشر ميں كھڑے ہوئے ہيں اس كے پہلے ايک بات ہے كہ انہوں نے بہت اچھے سے پيكيجنگ كر كے بھيجى ہے دوسرى بات اس كى كوالٹى بہت اچھى ہے پيج كى تيسرى بات يہ تھى كہ جو الفاظ ہيں جو يوز كيا گيا ہے وہ بہت اچھے طريقے سے كيا گيا ہے اور ايک ايسا بہترين طريقے سے ابويحىٰ صاحب نے اسے كھينچا ہے وہ منظر وہ خوبصورت طريقے سے بيان كيا گيا ہے ناول ميں كہ آپ جب اسے پڑھيں گے تو آپ كو ايسا لگے گا كہ باقاعدہ كہ قيامت ہى طارى ہو گئى ہے اتنے خوبصورتى سے جو كھينچا گيا ہے وہ منظر قيامت كا وہ ميں نے جو پڑھى ناول جب زندگى شروع ہوگى ابويحىٰ صاحب كى اتنى مجھے پسند آئى كہ كہ ميں بتا نہيں سكتا كچھ